ہم نے تو کبھی میٹنگ میں شرکت نہیں کی ہے پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف اسٹڈی اور پڑھائی کے لیے بس آن لائن میٹنگ کیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور ہم لوگ واٹسپ اور انسٹاگرام کے ذریعے اپنے دوستوں سے ویڈیو کال پر بات کیے ہیں اور بات کرنے میں اچھا لگتا ہے اور پرانے جذبات ابھر آ جاتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے یہاں نیٹورک اچھا نہیں ہونے کے کارن ہم لوگ ویڈیو کال پر اچھے سے بات نہیں کر پاتے اگر یہ ویڈیو ویڈیو کال پر اگر بات ہوتی ہے اور یہاں کی نیٹ ورک اور ساری چیز اچھی ہو جائے تو یہ بھی سویدھا بہت اچھی ہے اور ہم لوگ ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پاس رہ کر موزود دیکھ سکتے ہیں اور اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنا آپ سے ویڈیو پر ویڈیو کال پر بات کرتا ہے اور انسٹاگرام پر یا ویڈیو کال پر کسی چیز پر بات کرتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو پرانے جذبات آنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ تشلی کر لیتے ہیں کہ وہ دور رہ کر بھی پاس ہے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہ اچھا چیز ہے اور ہم لوگ سے بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا نیٹورک صحیح ہو جائے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت اچھے سے بات کریں ویڈیو کال اور آڈیو کال پھر صرف دونوں پر بات کرنا صحیح ہے لیکن سب سے اچھا ہے اور ویڈیو کال